आ हाव शशांक कामत गोकुळदासाचो पेरंट गोकुळदास तुमच्या स्कूलान शिकता सव्वेक आसा तो आता आनी तुमी दिप दिपलक्ष्मी टिचर तुमी तांची आर्ट टिचर बरोबर न्ही हा कितें आसा हांव कशे आसा आर्ट आमच्या फेमिलीन आसा तशे त्यामुळे म्हजो चलो एक बरो आर्ट शिकचो अशे म्हाका दिसता त्यामुळे आनी तुमी एक बरी टिचर अशे म्हाका सांगिल्ले त्याच्यामुळे हांव तुमचे कडेन आता हो भुरग्याचे म्हजो हे कसो जाता ताजो प्रगती कशी आसा ह्या बाबतींत चित्रकलेच्या हितुन हा हा हा हा हं

हाडटा हा

हां हां बरे म्हाका तुमकां एक कितें म्हाका तुमका कितें विचारपाक जाय आशिल्लें ते समजा ताजी आवड किद्यान आसा म्हणजे निर्सगाची चित्रा आवड आवडटा काय व्यक्ती चित्रण अशें ताका आवड आसा किंवा एबस्ट्रेक्ट आर्ट काडपाक आवडटा म्हणजे कितें आवड आसा खंयच्या हातूंत चड

आं हां आं हां

आं बरें बरें आं ओके थॅक्यू सो मच आं बरें